मधेपुरा जिलासँ बोलै छियै हम दोसर जिलासँ हीयै एतऽ मौसम केहन रहै छै हम ओतऽ सँ अयलहुॅं दोसर जिला सँ पूरा हमरा सर्दी खाँसी भए गेल यऽ बहुत सर्दी बहुत सर्दी खाँसी भए गेलै दबाइयो लेलौ यऽ नहि ठीक भेल यऽ कोन मधेपुरा जिला आबैके बाद मोन खराब भए गेल अपने जिला रहै फयदा हमरा अपने मधे अपने दोसर जिलामे रहैमे फायदा हमरा सब हमरा सबके एतेक दिक्कत नहि ने होइ छै हमरा सबके जिलामे अहाँके जिलामे बहुत दिक्कत यऽ

हमरा सब हमरा सबके तऽ हर समय पंखामे रहै बला लोक छियै हमरा सब हर समय पंखामे रहै बला लोक छियै ने तेॅं बारिश होइ छै नहि पचलै सर्दी खाँसी

हूँ अहाँ सबके आदत अहाँ अहाँ सबके आदत बनि गेलै हमरा सबके आदत नहि ने छै रहैके हँ तेॅं तेॅं अहाँ सबके पैचि गेलयै हमरा सबके नहि पचलै अहाँ सबके पैचि गेल यऽ तेॅं हमरा सबके नहि पचलै यऽ हमरा सबके दिक्कत भए गेलै बताबु ओते दूरसँ दोसर जिलासँ एतऽ एलहुॅं अहाँ सब जिलामे आबि कऽ पूरा तबियते खराब भए गेल सर्दी बुखार खाँसी तब अहाँ सबके दिक नहि तेॅं नऽ कहलहुॅं अहाँ सब रहै छियै गाछी गाछी बृक्ष तरमे रहि गेलै हमरा सबके तेहे छै हमरा सब रहलियै बजारमे तऽ बताबु बजारमे कि मिलै सब चीज मिलै छै हूँ ठीक यऽ ठीक यऽ राखै छी ठीक यऽ दीदी ठीक यऽ